आमच्या वाठारांतले मुखेल कला प्रकार म्हणल्यार बेळांचे कोण्याची बेळां आसता तेंचे पसून करपी पाटले हातरपटे सोपां मागीर लग्ना कडेन लागपी सामग्री ह्यो सगळ्यो खुबूच आकर्शीत करपी गजाली आसा तशेंच मातये पसून गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात तांचे पसून बारीक आयज काल तांचे पसून कोणाक गिफ्ट करपा खातीर देखीक झुंबर करतात पंट करतात अश्यो तरेतरेच्यो गजाली ज्यो खुबूच देख देखणे आसात तशेंच चित्रकला शिल्पकला ह्यो खूब फामाद आसा गोंयांत चित्र चित्रकलेच्या मळार जायते कलाकारांनी नांव मेळयला तशेंच कपडे म्हणटना आमकां कळून येता की कुणबी हो साडयेचो प्रकार आसा कुणबी साडी ती गोंयांत खूब फामाद आनी तेका लागून ताका मागणी बरीच आसा कॉटनची साडी जी न्हेसपाकूय खूब सोय कर सादी सरळ आनी खूब हलकी फुलकी आसता ती म्हणटकीत आवड निर्माण करपी अशेचो असो तो कपड्यांचो प्रकार आसा तशेंच गोंयांत छापणावळींचें म्हणत तर छापणावळ व्हड प्रमाणान म्हाका दिसना पण गोंयान सगळ्यांत आशिया खंडांतलो पयलो वयलो छापखानो आशिल्लो तो गोंयांत आशिल्लो म्हणटकी तो तो आतां सेमिनारीन कन्वर्ट केला थंयसर प्रकाशीत जावपी वा थंयसर मोदरीत जावपी पुस्तकां ही एका काळार अट्रॅक्ट करपी एक माध्यम आशिल्ले अशें हांव म्हणून